आज काल मोबायल हो आमचो जिवनाचो एक भागच जाला मोबायलाचे ह्या युगांत खूब फायदे आसात पयलें सगळें हे पत्राचें माध्यमांतल्यान सगळें वेव्हार जातालें आज हे सगळें मोबायलांतल्यान जातात मनशाचो कितलोसोच टायम सेव जाता हातूंतल्यान पयले आमकां एक कसलीच मेसेज एक कोणाक कितें कळोवपाक जाय जाल्यार कोणाक कितें सांगपाक जाय जाल्यार हांगच्यान पांच किलोमिटर धा किलोमिटर वचचें पडटाले तागे घरा कडेन वचून आमकां ती सांगचीं पडटालीं आज हे तुका सगळें मोबायलांतल्यान जाता ज्या जाग्यार दो दोन तीन तीन तास लागताले थंय एक दोन मिनटान भितर सगळें मेसेज आमी त्या मनशांक पावोवपा शकतात आज मोबायलाक खूब तरेचे एप आयल्यात वॉट्सेप फेसबुक हातूंतल्यान आमकां खूब शिकपाक मेळटा भुरग्यांकय शिकपाक मेळटा सगळीं म्हायती आमकां घरा कडेन बशिल्ले जगाचे पुराय म्हायती आमकां घरा बशिल्ले कडेन मेळटा टी वी पळोवपाक मेळटा क्रिकेट बी पळोवपाक मेळटा नाटक पळोवपां मेळटा गाणे आयकुपाक मेळटात अशें खुबशे आमकां फायदे आसात